حالیہ برسوں میں ہندوستانی معیشت میں کئی شعبوں میں ترقی دیکھنے کو ملی خاص طور پر ٹیکنالوجی خدمات مینوفیکچرنگ اور زراعت میں حکومت کی میک ان انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا جیسی مہمات نے معیشت کو مستحکم کرنے مدد دی ٹیکنالوجی خاص طور پر آئی ٹی اور سافٹویئر انڈسٹری نے روزگار کے موقعے پیدا کی اور برآمدات میں اضافہ کیا مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ڈیجیٹل ادائیگیوں اور انٹرنیٹ بینکنگ کے فروغ نے مالیاتی نظام کو زیادہ شفاف تیز و سب کے لیے قابل رسائی بنایا ہے لوگ آسانی سے موبائل فون کے ذریعے لین دین کر سکتے ہیں جس سے نقدی پر انحصار کم ہوا ہے اور حکومت کو ٹیکس جمع کرنے میں سہولت ملی اس سے مالیاتی شمولیت بھی بڑھی ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں